देखियौ हमसभ जे कृषि छै कृषिके महत्व तऽ बहुत छै जइसेमे देख लियौ कि कृषि यानिकि किसान खेतीबाड़ी करै छै तऽ आराम खेतीबाड़ी करै छै तऽ फसल होइ छै तऽ काट फसल होलाके बाद काटि पिटि कऽ घर लयलहुँ बढ़िआँ सभ कार्यक्रम होलाके बाद आरामसँ किसान खेती करै छै तब दू गो दू गो मतलब खानो पानिके जोगाड़ भेल खयलहुँ पीलहुँ आओर दू गो पाइ नहि रहल जेबमे तऽ ओकरा मतलब अनाजकेँ बेचलहुँ उचलहुँ खेतीसँ तऽ ओहिमे थोड़ा बहुत पैसा हो गेल तऽ इएहके लेल जे जहाँ देखियौ दोकानमे अगर दालि चावल सभ बिकै छै चावल आँटासभ ओहो किसानेके देल छै तब तऽ बिकै छै किसान खेती करतै नहि तऽ तऽ दालि दालि चावल अयतै कहाँसँ आँटा उँटा अयतै कहाँसँ तऽ ताहिके लेल किसानसभ खेतीमे महत्व राखै छै किएकि किसान सभके खेतिए एगो छै जे मतलब खाइ पियैके सुविधा होइ छै बढ़िआँसँ रहै छै आरामसँ खेतीबाड़ी कयलहुँ तऽ खाय पियैके लेल बहुत सुविधा होल देखियौ खेतीबाड़ी कयलासँ बहुत फाइदा होइ छै एगो किसानकेँ रोजगार नहि रहय तऽ खेतीबाड़ीमे बहुत कयलहुँ तऽ खेतीबाड़ी केल क कयलहुँ ओहिमे से थोड़ा खाय पियैके लेल हो गेल किछु जेबीमे पैसा कौड़ी हो गेल तऽ इएहमे किसानी खेती कयलहुँ आरामसँ पैसा कौड़ी भए गेल तऽ एहिके लेल किसानके लिए बहुत सुविधा होइ छै रुचि राखै छै खेतीबाड़ी करयमे फेरसँ थोड़ा बहुत फाइदा हो गेल जे किसानके खाय पियैके दिक्कत होइ छै ओहोमे तनि ठीक रहै छै देखियौ जब किसान खेती नहि करतै तऽ खयतै कहाँसँ खायके लेल तऽ खेती करबेके पड़तै खेती करै छै तऽ ओहि ओहिसँ ने खाना खाइ छै पेट भात होइ छै रोटी होइ छै तऽ ओहिके लेल सभ सभजगह जाइ छै अनाज तऽ सभकोइ खाना खाइ छै नीके ना लेल रहै छै तऽ एहिके लेल किसानी खेती करयमे रुचि राखलक बढ़िआँसँ खेती कयलक आ बढ़िआँ थोड़ा आमदनी भी होल थोड़ा अपना भी काम होल सभ किछुके नीके ना लेल रहल बढ़िआँसँ खेतीबाड़ी केलकै तब ने तब ने स सभ कोइकेँ पेट भरै छै खाना खाइ छै एहिके लेल किसानी खेती करयमे रुचि राखलक